हल्लो सीढ़ी में हा आंटी मां आहे न तव्हां खां ई तव्हां लाइ हू लाइब्रेरियनि पिया ॻाल्हायो न मां हींअर ॿ मां न आंटी तव्हां खां टे चारि ॾींहं पहिरीं चारि पंज किताबूं वठी वेई आहियां पर न हा आंटी हा न मुंहिंजो हू कमु थियो काने जंहिं कि जंहिंजे लाइ मां पैसा जमा कया जेतिरनि ॾींहंनि जे लाइ न पर अञा मूंखे हू किताबूं अञा बि रखिणियूं आहिनि त अगरि तव्हांजी इज़ाज़त हुजे त मां थोरा ॾींहं ॿिया बि रखी छॾियां इहे किताबूं पाणि वटि अच्छा अं अड़े आंटी मां त समुझा थी लेकिनि आंटी मुंहिंजो कमु हिकदमि थियो ई काने मुंहिंजी धीअ कमु कयो ई कान हाणे हू चवे थी त मूंखे अञा किताब जी ज़रूरत आहे अड़े आंटी मां समुझा थी लेकिनि तव्हां बि त मुंहिंजी तव्हां बि त मुंहिंजी दिक़त समुझो न ॿार ॿुधनि ई कान था उन्हनि कमु पूरो कयो ई काने त छा थी करे सघां न मां न त आंटी तव्हां ॿ टे ॾींहं हींअर ई ॾेई छॾियो न त हूअं हींअर मतलबु हिकु साथ करे वठंदी वरी ॿ टे ॾींहंनि खां पोइ स्कूल में त सब्मिट करिणो अथसि कमु त हुनखे हींअर ई खपे हिननि किताबुनि जी ज़रूरत हींअर ई आहे त तव्हां इअं करो न जेके बि पैसा जेको बि तव्हांखे लॻे कि न एक्स्ट्रा मूंखे त ॾियण ॾी ॾींदीअ त ई मां ॾींदसि त मां हू बि मञण जे लाइ तयार आहियां जेतिरो बि तव्हांखे लॻे कि न भई एक्स्ट्रा पैसो हेतिरो त तोखे ॾियणो पवंदो जेतिरनि बि ॾींहंनि जे लाइ घटि में घटि ॿ टे ॾींहं त ॿिया ॾियो अड़े आंटी हाणे अड़े त आंटी पर हींअर कमु हींअर ई खपे न मतलबु ॿ ॾींहंनि में हू करे वठंदी मां बसि ॿिनि ॾींहंनि खां मथे बिल्कुलु हुनखे रुक कान वठंदसि तव्हांखां बिल्कुलु बि ॿिनि ॾींहंनि में मां तव्हांखे अची करे पंहिंजे हथ सां वापसि कंदसि जेको बि एक्स्ट्रा तव्हांखे लॻे तव्हां अॻियां पुछी वठो जेको बि तव्हांजो रुल वुल हुजे पुछी वठो या ॿिनि ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे अगरि एडजस्ट करे था सघो पैसनि सां त ॾेई क करे वठो अच्छा ऐं आंटी जेके अगरि ॿ चारि किताबूं अञा ॿियूं बि खपेनि जीअं जेके न सतसंग जूं हुजनि अगरि जंहिं में सतसंग जूं हुजनि अगरि सतसंग जी कहिड़े सतसंग जी तव्हां किताबूं रखंदा आहियो ऐं उन्हनि में भॼननि जूं बि किताबूं आहिनि आंटी कहिड़ी किताबूं तव्हांखे लॻे थो कहिड़ी किताबु असांखे पढ़णु खपे राधा स्वामी जी कहिड़ी किताबु असांखे पढ़णु खपे जेकी असांजे लाइ फ़ाइदो करे असांखे भगवद गीता बि आहिनि तव्हां वटि भगवद गीता बि रखंदा आहियो

अच्छा कि मतलबु हुनजो मतलबु लिखियल आहे समुझाइण कि कृष्न भॻवान असांखे छा था समुझाइणु चाहिनि अच्छा त हू त हा मूंखे अची करे ई ॾिसी ॾिसिणो पवंदो न कि कहिड़ी किताबु खपे कहिड़ी न खपे हा हा त ठीकु आहे आंटी ही ॿ ॾींहं मां एक्सट्रा ही किताबूं रखां थी पोइ जेको बि एक्स्ट्रा पैसा हूंदा मां इकठो अची करे ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां पोइ तव्हांखे पैसा बि ॾेई छॾंदसि किताबूं बि ॾेई छॾंदसि ऐं बाक़ी जेकी तव्हां सतसंग किताबूं मूंखे चयो था उहो मां ॾिसी करे ऐं तव्हां खां इशू कराए वठंदसि हा हा ठीकु आहे आंटी पोइ मां ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ अचां थी ऐं तव्हां खां पोइ किताबूं वठां थी ठीकु आहे हा हा